हेल' औ औ औ रिमजिमनि गारजेन दा एडमिसन खालामनायखोनो एसे सिनथा खालामदों नोंलाय माहाथो होनो सानदों औ औ अगजिलियामाव औ ओमफ्राय बिनि माबाफोरालाय माबायदिनो फिसफोरा औ औ औ औ आमफ्राय नोंस्रालाय माथो बबेयावथो होनो सानमारखो साइन्सावना साइन्स होनोसो सानखोना माबाव आर्ट्सआव होनो सानदों साइन्सानो साइन्सआवनो मोजां जागोन जानायालाय आमफ्राय हस्टेलाव हस्टेलाव दोननोसै ने औ जाहाबो गथ'आ नोंस्रानि नोंस्रानि गथ'दोनो एखदम माबाना गारलायनो हाया लोगोसेयैनो थानायब्ला मोजां जागोन आरो जोंबो सानैजों माब्लाबा जेनोबा नों सम गैयाब्ला आहाबो सम गैयाब्ला सानैनि भिथोराव सासे थांनानै नायहैनो हागोन औ औ औ औ औ साइन्स स्ट्रिमा मोजां औ औ खोनादों आंबो साइन्स स्ट्रिमा मोजां होननानै औ औ औ ओमफ्राय बिदिब्लालाय फर्मफोरखौ लायना दोनफैखानोसै औ फर्मखौ लायना दोनफैखानोसै आरो माबानि थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन एडमिसननि थाखाय औ आफ्राय हस्टेलाव दोननोब्लाथाय एसे जुगार खालामनांसिगोन औ बेनो नांगौ जानाय औ माबाफोरखौ बेसादफोरखौ औ गथायनांसिगोन ओमफ्राय माब्लाथो थांनो सानखो माबायावलाय कलेजाव संफोर औ औ औ खबर हरदो नै माबायाव जमा हैनो थांनोसै जमा हैनो थांनानै गथ'खो गथ'फोरखौबो लाना थांफानोसै माहाय देखायना लाना फैनोसै औ दे औ दे दे दे